दे दाना ना हमनाय ना सारनाया जादों देवहाथिजों सारब्ला साबसिन देवहाथि थिं खानाय देवहाथि बिजों थिं खाबाय हौवा हिनजाव सारबाय जा सोरबा हमबाय सोरबा सारबाय बिजोंबो ना मोनो आर सोरबा जेखाइजोंबो मोनो मैगं खादाजों सालिनानै लायो सोरबा लाङिजों सानानै होनानै लायो बिहायबो मोनो नाखौ बिबादि खालामनानैबो मेरला जाग्रा दङ जागासिनो एखदम आङो नोगोद बेद्लाव दङना जोंनाव बिलो दङ बे बिलोआव ना सारो आलियाव गोज्जौ गानानैसो देवहाथिजों दुरुंजों बोनायाव सारफायो थेवबो आं दैयाव ओंखारनो हाया अयथासार बेद्लाव दं आलियावनो सुंनखावनानै आथिङाव बाफैबावो बे लावगायफ्राय जि हमसै सिंगि मागुर नास्राय हमलाबायथारनोसै आहा गोजौआव थानानैसो थिंजों सारफाबाय थायो ओंखारा आं दैयाव बिबादि आरो होमब्लाबो जोंना फाना जायोसो माखासेफ्राथ' ए मैगं खादाजों हयो लाङिजों हहैयो सोरबा माबायो सारो सोरबा गोग्रोमो गोग्रोमनानै फानो फवासे मोनब्लाबो फानफैनोसै बेजोंनो संख्रि बानलु लांसै सोरबा सेरथाम सेरब्रै गाहाम मोननाया फानसै लोगोजोंसो सेरथाम सेरब्रै रानब्लाथ' बे माइरं सेरनै सेरसेल'सो मोनो बिदि आरो मेरला ना फानो ना सारो ना फानो आं सारनाय नाखौ फेरलेब फेरथेबखौ जायाबो बायाबो नांगौब्ला गोदानायखौ गिदिरखौनो लागोन आं फवासे आं फेरलेब फेरथेबखौ जाया होननानै फेरलेब फेरथेबखौ बायथारा आरो जोंना सारब्लानो मोनखायो सारनो मोनाब्ला बे गिदिरखौनो बायनानै लांफैनानै जायो जि ना सारनायबो ना सारनायफ्राबो बिराद खस्थ'ना ना सारनो फाननानै जानाया फाननो फानजासे मोनब्लासो फानसै जानसै फानजासे मोनाब्लाथ' गैला मोनजाला ओंखामखौनो ओरैनो थाहै नांसिगौ जि गुरनाय सारनाय गोरोंजोबहाय जोंनि जायगायाव गुरनोबो रोंगौ सारनोबो रोंगौ हनोबो रोंगौ गोग्रोमनोबो रोंगौ खुन बे बिमा दैलाम बारियावनो लायो जों लागोना गासिबो हिनजावफ्रा आरो सोरबा सोरबा बेटारि गारिजों ज' थांसै हौवा हिनजाव ओजों फना लाबोनोसै ज' फैनोसै फानफैनोसै जोब्बायहाय